तिवऱ्या गांवची आमची शाळा ह्या शाळेंत पिवपाचें उदक म्हणा पुस्तकां भुरग्यांक दिवची जीं आसा डेस्क म्हणा बेंच जे आसा त्याच बरोबर जेवणाची सुविधा ह्या भुरग्यांक दिता हय सगल्यान पयले म्हणल्यार पिवपाचें उदक सगल्यान पयली गरज जी प्रत्येक मनशाची आसा मनशाक एखाद वेळ जेवण नाका जायत पूण उदक हें म्हत्वाचें म्हणटकच आमच्या गांवांतली शाळा हाची दक्षता घेता की भुरग्यांक निवळ पिवपाचें उदक मेळचें ही पयली सुवात दुसरें भुरगो शिकतलो जाल्यार तेका पुस्तकां जाय पडटा म्हणटकत आमच्या गांवांतल्या शाळा हाजीय दक्षता घेता हाजेरय लक्ष दिता की भुरग्यांक बरोबर वाचपा खातीर बरोपा खातीर पुस्तकां मेळची पयलीं आमी सगलीं पाटयो आनी चॉक वापरताली पूण भुरग्यांचे आरोग्या कडेन लक्ष दिवन आतां शाळेन भुरग्यांक पुस्तकां दितात पेन्सिली वापरूंक दितात म्हणजे शाळेचे एकेक तरेन नुतनीकरणाचो दुसरें म्हमल्यार डेस्क आनी बँच हय आमचे शाळेन सुद्दां भुरग्यां खातीर जशें भुरग्यांक बसपाक कमफरटेबल आसा तशें बँच आनी तशेंच डेस्क अवेलेबल आसा आनी हय जशी मीड डे मील गवरमेंटान सेवा सुरू केली ल्हान भुरग्यां खातीर ताचो लाव दीत सगल्यां खातीर शाळेन सुद्दां भुरग्यांक दनपारचें जेवण मेळटा तेंच न्हय तर हांगासर आमच्या बालवाडीन भुरग्यांक तांच्या वजना नुसार दाळी म्हणा किंवां रायस म्हणल्यार तांदूळ मेळटात म्हणटकच ही आमच्या तिवरे गांवच्या शाळा ल्हान आसा सुंदर आसा पूण सगल्या भुरग्यांची जतनाय घेता भुरग्यांक किदें लागतलें किदें ना हाजी मुजरत ती दक्षताय घेता